मोसानाय होनोब्ला सोरबा सोरबा मोसोनायाव जोबोर गोसो होयो मोसानायखौ जोबोर मोजां मोनो सोरबाहा मोसानायनि थांखि लानानै गावनि जिउखौ खुंलांनो सानो आरो सोरबाहा सोरबाहा मोसानायावहाय गोसो गैया नाथाय बांसिनानो बेबादि नङा मोसानायावबो गोसो होनांगौ आरो जेरावबो गोसो होनांगौ नाथाय मोनसे खोथा गामिनि जों जेनबा गामियारि एरियानि जेनबा जों आं मोसानो थांगोन मोसानो थांनायाव सोरबाहा आंखौ बुंगोन बखिगोन गाज्रि नोजोरै जेनेबा मोसानानै मा मोनो फरायनायाव गैया मानायाव गैया जेनबा मोसानायजोंल' मा जानो नों फरायनायाव गोसो होग्रो बेनि उनाव मोसा बेबादि बुङो नाथाय बिदि नङा जों फरायनायावबो गोसो होगोन मोसानायावबो गोसो होगोन जों जेनबा जोंनि गामिनि मानसिफोरा बुंगोन आरोना मोसानायजों मा जानो जेनबा फरायाबालाय नों फरायनायखौ मोजां गोसो होग्रो बेनि उनाव फराय होनगोन आरो नाथाय बिदि नङा फरायनांगौबो मोसानांगौबो जों गासैयावबो फखास खालामनांगौ आरो जों गासैयावबो बिदि नङा सोरनाबा सोरनाबा गामियावहाय थुलुंगा होफायो मोसानायाव हाय रोंथों मोसाथों मोजां जाथों जौगालांथों गासैबो मोजां जानांगौ जेनोबा गाज्रिल' जानाङा गासैयावबो गोसो होनांगौ फरायनायाव होन मोसानायाव होन बेबादि आरो जेनबा मोसानो थाङोबा देलायना ओंखारोबा बिरात नायगोन आरो नायनानै जोंखौ बखिगोन आरो बिरात देलायदों बेबादि मोसानायाव बेबादि गानदों समायाखै मायाखै बेबादिनो बुङो आरो